یوں تو دہلی مکمل طور پر شہری علاقوں پر مشتمل ہے کیوں کہ دہلی ہمارے مُلک کی راجدھانی ہے اِسی لیے یہاں دیہی علاقے اب نہیں پائے جاتے ہاں کچھ علاقے ابھی بھی باقی ہیں جو دو دیہی کہے جا سکتے ہیں جیسے نجف گڑھ کا علاقہ ہے جیسے روہیلا کا علاقہ ہے اِسی طرح آنند وِہار کی طرف کچھ علاقے ہیں جو کافی زیادہ دیہی معلوم ہوتے ہیں یہاں کھیتی ہوتی ہے اور لوگ کچھ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں